دیہات میں اکثر و بیشتر جو کھیل کھیلا جاتا ہے وہ کبڈی اور بیٹ منٹن اور کرکٹ ہے کبڈی زیادہ تر کھیلا جاتا ہے اس لیے کہ وہ ایک میدان میں چھوٹے سے پلے گراونڈ بنایا جاتا ہے اس کی مٹی کو کھودا جاتا ہے اور مٹی کو روئی کے مانند اونچا کر دیا جاتا ہے جیسے تھوڑا اونچا کر دینے سے کہ کبڈی میں جب کوئی شخص پلیئر جا کر کے کسی آدمی کو پکڑتا ہے اور وہ ٹیم والے سب مل کر کے جب ایک پلیئر کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو دے پٹخ دے پٹخ دیتے ہیں تو اس سے وہ انسان کو چوٹ نہیں لگتی ہے اور مٹی بہت ہی فائدے مند ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ سب جو دوسرا کھیل ہوتا ہے وہ کرکٹ ہوتا ہے جو گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور جوان اور بوڑھے بھی کرکٹ کو زیادہ شوق سے کھیلتے ہیں اس سے انسان کی دوڑ بھاگ ہوتی ہے اور دوڑ بھاگ سے صحت فائے صحت کے لیے وہ فائدے مند ہوتا ہے